सपना जी मिगी इक गल्ल सुनाओ तुसें गी मंदिर जाना पसंद ऐ अगर तुसें गी मंदिर जाना पसंद ऐ ते की पसंद ऐ हुन अ'ऊं तुसें गी सनान्नी आं कि मंदिर जाना बहुत पसंद ऐ

ते वैशणो देवी जाइयै असें गी इन्ना नज़ारा थ्होंदा असैं ओह्दा मां दा नज़ारा लैन्ने इन्ना सोह्ना भवन ओह्दा इन्ने दूरा दूरा श्रध्दालू औंदे उत्थै है नीं ते किन्ना सोहना नज़ारा होंदा ते हुन उंदे कन्नै उत्थै जाइयै अस प्हाड़ा दा नज़ारा लेई सकने बर्फ पौंदी इन्नी सोह्नी सोह्नी हैंनीं ते मिगी इत्थै जाइयै आई गेदी इक्कै बारी ग लेकिन मेरा मन करदा इत्थै बार बार जां मिगी बहुत मजा आया उत्थै जाइयै बहुत मजा आया बहुत आनंद थ्होंदा बहुत शांती थ्होंदी दिलै गी सकून थ्होंदा ते हुन अस्स दिक्खो हां कोई किश मंगदे बी हैन माता कौला कि असें तें माता हुन अगर तुस मेरा एह् कम्म करी ओड़गे तां अस फ्ही औगे ते ओह् नेईं गल्ल होंदी ते अस बार बार औन्ने आं असें गी इन्ना मन करदा की हुन साढ़े मनोकामना पूरी होई जा फ्ही अस इन्ना ज्यादा मन्नने अपनी मां गी ते इत्तै गल्ला मेरा बहुत मन करदा कि आईं नेईं नेईं माता दे जां साढ़े घर बी इक माता निकली दी इत्थै बी बहुत मजा औंदा मिगी जाइयै उत्थै दिक्खेओ शिव भगवान जी निकले दे इन्ने लौग औंदे इन्ना किश करदे ओह् इन्नी शैल पिंडियां निक्की निक्की पिंडियां निकली दियां मिगी बहुत मजा औंदा उत्थै ते केह् सनां तुसें गी इन्ना एह् चीजां मिगी किन्नियां पसंद न इन्नी ज्यादा शांती थ्होंदी इत्तै गल्ला मिगी बहुत ज्यादा पसंद ऐ